असांजे दिल्लीअ जे लाजपत नगर में इलाही धार्मिक स्थानु ठहियल आहिनि हिते इलाही मंदिर बि आहिनि हिकु झूलेलाल मंदिर बि आहे झूलेलाल मंदिर असांजे सिंधियुनि जा बाबा आहिनि हुननि जी इलाही महानता ए झूलेलाल बाबा खे सभु मञदा आहिनि

ऐं असांजे जेको झूलेलाल मंदिर जे ॿाहिर गुलनि वारा वेठा हूंदा आहिनि मंदिर जे ॿाहिर गुलनि वारा वेठा हूंदा आहिनि हुननि सां माण्हू गुल वठी करे मंदिर में चढ़ाईंदा आहिनि हो पंहिंजो नंढो नंढो वापारु कंदा आहिनि नंढो व्यवसाय कंदा आहिनि नंढो जंहिंसा और जंहिंसा उन उननि सां गुल खरीदे करे असां मंदिर में चढ़ाईंदा आहियूं उननि जो बि कमु थी वेंदो आहे ऐं असांजी श्रद्धा बि पूरी थी वेंदी आहे असां सोचूं था की असां मंदिर में रोज हिकिड़ो नियम ठाहियूं जॾहिं चालीहों लॻे थो सिंधियुनि जो त असां पूरो चालीहों पूरो कयूं पूरो चालीहों पूरो कयूं झूलेलाल बाबा सां असांजो दिलि दिलि जो तार जुड़ियल आहिनि यहां तक की झूलेलाल बाबा खे नंढे खां नंढो ॿार वॾे खां वॾो माण्हू सभु झूलेलाल बाबा खे इलाही मञदा आहिनि